हीअं त हाणे असां पर्सनली कंहिं राजनैतिक दल सां न जुड़ियल आहियूं न नेताउनि खे सुञाणू था पिया पर हा सरकार असांजा जेके वॉर्ड मैंबर्स हुननि ॾिना आहिनि जंहिंखे चुंडी करे अचनि था पिया उन्हनि खे असांजी समस्याऊं ॿुधाए करे ऐं उन्हनि जा जेके असांजा एजे एजेंडा आहिनि जेके मामूली रोजमर्रा जूं शयूं आहिनि उहे उन्हनि खे ॿुधायूं था त उन्हनि जो हू निपटारो कनि बि था जीअं कूड़ो कचिरो आहे उहो उठाइण साफ़ सफ़ाई आहे ऐं स्ट्रीट जूं लाइटियूं आहिनि उन्हनि जे बारे में असां पंहिंजे वॉर्ड मैंबर खे या जेको असांजो ग्रुप आहे ऐं जेके अलॻि अलॻि राजनैतिक दल जा नेता आहिनि उहे जॾहिं कॾहिं बि निकिरींदा आहिनि असांजी गिटियुनि में घरनि ताईं पहुचण जी कोशिशि कंदा आहिनि त हुननि खे असां पंहिंजी तकलीफू ॿुधाईंदा आहियूं ऐं हू असांजी मदद करण जी कोशिशि बि कंदा आहिनि ऐं मदद कई बि आहे उन्हनि